उहा त योगा करण जी कोई उमिरि न थींदी आहे मगरि जॾहिं खां बि तव्हां चालू करो ओतिरो सुठो नंढी उमिरि में बि योगा चालू करण सां शरीर में फुर्ती रहंदी आहे शरीरु लचिलो ठहंदो आहे और योगा सिखण लाइ तव्हांखे कोई बि उमिरि ताईं तव्हां सिखी सघो था योगा हुनजे लाइ कोई बि तव्हांखे टाइम टेक न आहे का